ہلو صبح کو اٹھنا ایک نعمت سر صبح کے آب و ہوا جو ہر چیز کی اچھا یا خراب ہوا جو آتی ہے وہ صحت کے لیے بڑھیا ہوتی ہے جو صبح اٹھتا ہے چار بجے یا پانچ بجے بھور میں ٹہلتا ہے وہ دن بھر خوش رہے گا اور جو سورج نکلے تک سوتا ہے اس کے چہرے پر منحوسیت چھائی رہتی ہے وہ کتنا کھائے کتنا نہائے مگر وہ چہرہ وہ رباب نہیں آئے گا اور جو صبح اٹھنے والا ہے چار بجے پانچ بجے اٹھنے والا ہے اس کے چہرے بہ رونق ہو کوئی بھی ہو انسان عورت ہو یا مرد ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو کوئی بھی ہو اس کی خوشحالی دن بھر رہے گی خوش رہے گا ہنستا رہے گا اور جو آٹھ بجے نو بجے سو کے اٹھتا ہے اس کے چیرے پہ جیسے معلوم ہوتا ہے اس کے چہرے پر رونق نہیں رہے گی کوئی بھی ہو یہ نہیں کہ بھی ہو بچہ ہو بڑا ہو سیانا ہو صبح کو اٹھنے والا انسان ہمیشہ تندرست رہے گا اس کو آدی بخار نہیں آئے گا اور نہ حالی وہ بیمار پڑے گا نہ حالی اس کو زکام ہوگا کیونکہ صبح کا اس کا نیم ہے نا صبح اٹھا گیا لیٹرنگ گیا ہاتھ منہ دھویا چائے پانی کیا صبح نکلتے وقت نکلنے کے پہلے وہ ہر چیز سے نہا دھو کے فارغ ہو گیا اس کی صحت بنی رہے گی کوئی بھی انسان ہو عورت ہو یا مرد ہو یا بچہ ہو کوئی بھی ہو صبح اٹھنے والا آدمی حالی بیمار نہیں پڑتا اور خوش دل رہے گا کیونکہ سورج صبح کا نہانا چار بجے کا آپ تو صبح صبح نہائے تو آپ دودھ سے نہائے صبح سات بجے نہائے پانی سے نہائے بارہ بجے نہائے آپ تو آگ سے نہائے یہ چیز جو ہے صبح کو اٹھنا بڑی لابھدائک چیز ہے لوگ کہتے ہیں بارہ بجے نہائیں گے بارہ بجے نہاتے ہیں آپ آگ سے نہاتے ہیں پانی سے نہیں نہاتے صبح نہاتے ہیں صبح چھ بجے نہاتے ہیں سات بجے نہاتے ہیں پانی سے نہاتے ہیں جو چار بجے کے نہانے والا ہے وہ دودھ کا نہاتا ہے اور جو چار بجے اٹھتا ہے نہا دھو کے فارغ ہو گیا ہر چیز سے لیٹن سے نہا دھو لیا نہا لیا دھو لیا وہ ہمیشہ تندرست رہے گا اور خوش رہے گا اس کی چہرے پر رونق رہے گی ہمیشہ رہے گی اور جس دن وہ بیر کو سوئے گا اس کو دن بھر منحوسیت چھائے رہے گی اس کو کچھ اچھا نہیں لگے گا نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ بیٹھنا کچھ بھی اچھا نہ لگے گا کیونکہ اس کے اوپر شیتان سوار رہتا ہے اور صبح کو اٹھنے والا آدمی ہمیشہ تندرست اور خوشحال پائیں گے کوئی بھی آدمی ہو یہ آدمی ہو عورت ہو مرد ہو بچہ ہو صبح کو اٹھنے والا حالی اس کو بخار نہیں آئے گا زکام نہیں ہوگا اور خوش دل رہے گا یہ سب چیزیں ہیں لوگ اس پر توجہ نہیں کرتے آدمی اگر توجہ کر لے صبح چار بجے اٹھنے گا پانچ بجے وہ کبھی حالی بیمار نہیں پڑے گا کیونکہ آب و ہوا جو ہے وہ کچھ اور ہے سورج نکل جائے اس کی آب و ہوا اور ہے دوپہر ہو گیا بارہ بج گیا دو بج گیا اس کی ہوا کچھ اور ہر چیز کی جو رات میں لوگ کھانا کھا کے آٹھ بجے نو بجے لوگ چڑھتے ہیں وہ بھی ایک صحت کے لیے اچھی ہے وہ کھانا حزم ہو جاتا ہے ہو گئی نا اس کو کثرت کر لیا اس نے کھانا کھانے کے بعد کلو آدھ کلو میٹر یا دس قدم بیس قدم ٹہلا اس کی صحت بنی رہے گی کھانا حزم ہو جائے گا جو بھی کھائے گا وہ حزم رہے گا اور کھائے کھا کے سو گیا منحوس کہ نہیں تو اس کو دن بھر قبضیت رہے گی بھاری پن رہے گا پیٹ میں کیوں کھا کے سو گیا ٹہلا تو ہے ہی نہیں اس نے گھما پھرا نہیں اس لیے دانا جو ہے ایک طرف ہو جاتا ہے اور ٹہلنے سے دانا جو ہے شریر میں بھی جاتا ہے کھا کے سونے سے دانا جو ہے ایک جگہ جمع جاتا ہے وہی چیز آدمی کو کہتا ہے ارے یار ہم کو ڈھکار آ گیا وہ کچھی ڈھکار ہے پیٹ پوجے سوجن بھوک نہیں لگ رہی بھوک کہاں سے لگے گی جب کھا کھا کے سو گیا اور کھانا جو ہے ایک طرف ایک طرف رہ گیا اس کو چلا پھرا تو ہی نہیں اس کو کچھ آرام ملے یہ سب چیزیں ہیں